आं ग्रुप राइद खालामना मोजां मोनो आं दासिम मोनब्रै स्टेटआव राइद खालामबाय अरुणाचल प्रदेश सिकिम वेस्ट बेंगल आरो उरिच्चा पार्स्ट थांनायमोन आं अरुनाचल प्रदेश बेयाव आं थांदोंमोन ओह डिरां डिरांनि उनाव

बिनि उनाव थांदोंमोन भुमला भुमला पासआव मोजां नांदों राइद खालामनानै गोदान एक्सपेरेन्स मोनदों गोदान जागा नुनाय नुनायमोन बिनि उनाव थांदोंमोन सिकिम सिकिमाव पार्स्ट खालि थांदोंमोन जों गेंटकसिम गेंटकआव जों सानै हल्ड खालामदों गेंटकनि उनाव थांदोंमोन नर्त सिकिम नर्त सिक्कमनि जों लालसेन होनाय जायगायाव थानायमोन बिनि उन खालि बेनि उनाव जों थांदोंमोन हुरडंमा लेक मोजां नांदों थांनानै राइद खालामना मोजां नांदों बिनि उनाव बेनिफ्राइ आरो फैफिनना जों थाफैदों सुंथांभेलि होनाय जायगायाव बेवबो मोजां नांदों जागाफोरा सिनारिफोरा मोजां बिनि उनाव थांनायमोन जों दार्जिलिं दार्जिलिङावबो जों हरसे थादों बिनि उनाव नेक्स राइद खालामदोंमोन आं कलकाता कलकातायाव बिदिनो डिगा डिगायाव थांदोंमोन डिगानिफ्राइ डिगायाव जों बीजफोराव गोदान जागाफोरखौ नुनो मोनदों बेलेक बेलेक बीजफोरखौ जों नुदों मोजां नांदों